जेनाकी हम सुनी पहिलेसँ जानैत छिऐ बिहार कृषि प्रधान राज्य रहल छै बिहारमे व्यापारके सबसँ मुख्य साधन हमलोग कृषिके कहि सकैत छी छिऐ जेनाकि बिहारके लोग अधिकतर तौर पर कृषि करैत छै मधुमख्खी पालन करैत छै मतस्य पालन यानी मछली पालन करैत छै कृषि बिहारके व्यवसायके एक कृषि बिहारमे एक बहुत अधिकतम जनजाति करैत छै खेती बिहारके अधिकतम जनजाति किसान छै कृषि कृषि उनके रोजमर्राके साधन छै जेनाक हमसब जानैत छिऐ कि बिहारके लोग किछु ज्योतिष शास्त्रमे भी बिलिभ करैत छै ज्योतिष विज्ञानमे भी उनके अहम बिलीभ छै तऽ किछु लोग अपन जीविका ज्योतिष विज्ञानसँ चलाबैत छै बिहारमे व्यापारके साधन मछली पालन आओर पशुपालन एक अहम साधन छै रोजगारके बिहारमे जेनाकि अधिकतम लोग रोजगारके लिए मस्त्य पालन करैत छै पशुपालन करैत छै आओर अपन अपन रोजमर्राके जीवन चलाबैत छै इनसब व्यापारके द्वारा आओर मधुमख्खी पालन भी बिहारमे एक एक अधिकतम जनजातिके लोग करैत छै जे अपन अपन इसी व्यापार से अपन जीविकोपार्जन करैत छै आओर ओ अपन रोजी रोटी चलाबैत छै